आङो आंथ' जेनेबा हिनजावसा नालाय बाइकथ' लाङा स्कुटिफोरजों बेरायनो थाखायब्ला आङो फार्स्ट अफ अल आंनाव थानांगोन बाइक गंसे स्कुटि सालायनोब्ला नोंहा लाइसेन्स लाइसेन्स थाग्रोनांगोन गिबियावनो आं लाइसेन्स लागोन बिनि उनाव आङो स्कुटि सालायब्लाथ' गोबां थुला हाबोना मेगनफोराव बेनि थाखाय आङो ससमा लागोन खुगायाव माक्स लागोन आरो खर'आव हेलमेट ओमफ्राय बेबादि बेरायनो थाखाय आं साखाफारा जायोआरो आरो आरो आङो माहाबा बाइकफोरजो बेरायनो थाङोब्ला बेरायनो बाइकदो थाङोब्ला आङो देलायनायफोरखो लांफायो आंनि बेगाव जेरैबायदि ससमाया आंनिया गंनै थाखायो बेगाव गंसेयाखौ गोसोम गानसै आं गंसेयाहाय ओरैनो गोजों आरो बेखौ आङो हरनि थाखाय लायो जुदि आं हर जाना फैयो बेखौ गानो लोगोसे एम्फौफोरा हाबनायनि थाखाय आरो सेफटि ओमफ्राय आरो आङो लिपस्टिक लाफायो आइलिनार लाफायो बेगाव लाफायो आरो ओमफ्राय आरो माब्लाबा एसे क्रिमफोरखौ लाफायो लसन बायदि बेफोरखौ नांगौ बेसादफोरखौहाय बेगाव लांफायो आरो ओमफ्राय उनाव आंनाव थाफायो लोगोसे पावार बेंक मबाइल चार्ज होनो थाखाय लोगोसे पावार बेंकदो चार्ज होनो थाखाय चार्जार चार्जार थाफागोन लोगोसे आरो फन फैब्ला गारि सोलायबाय थानाय समाव है फन फैब्ला रायज्लायनो थाखाय आङो इयारफन लाफायो आरो माने हेडफन लाफायो आरो खोमायावहाय खिन्थु आं सालायबाय थानाय समाव लाया होमब्ला ओरैनो लाफायो आरो जास्ट एमारजेन्सिनि थाखाय लाफानाय जायो आरो आं बिबादि आङो साखा फारा जायो